देखियो पहिने जे नाच गान होइ छै किदन कहै छै दोसर चीजके लेलके होइ छै किदन कहै छै अखन जे छै से भोजपुरीमे अहाँके नाच गान सभ होइ छै इसभ जे होइ छै ने तऽ ताहि लऽ कऽ किछु प्रभाव पड़ै छै आ पहिने जे होइके अहाँके किदन कहै छै साधारण अहाँके नाच गान होइ की होइ ताहि सभ से लऽकऽ किदन कहै छै कोनो प्रभाव नहि पड़ै अखन भोजपुरी अछि तऽ ओ अछि तऽ किदन कहै छै ओहि ढंगके एकर सभके नया नया अखन चालू भऽ गेल है तऽ ताहि लकऽ किदन कहै छै देशमे किछु प्रभाव पड़ै छै प्रभाव पड़ै छै जे किदन कहै छै आदमी जाइ छै अबै छै किदन कहै छै देखऽ जाइ छै किदन कहै छै चलअ भोजपुरी अयलै है तऽ ओ अयलै है एँ एहि चीज सभके लऽकऽ किदन कहै छै बहुत सुंदर कोनो कहै छै अखनके प्रोग्राम भऽ रहल अछि एहि सभ लऽ कऽ किदन कहै छै जे कोनो कहै छै अहाँके सारी चीज व्यवस्था से जदि कोनो ठाम नाच गान होइ छै तऽ तकर व्यवस्थो बढ़िऑं रहै छै अखन जे अबैया तऽ देखै छियै जे कोन ठाम मेला ठेलामे अत्तेक नाच गाना अबैया से भोजपुरीमे अबैया तकर व्यवस्था तेहन टाइट रहै छै चारू तरफ से कोनो आगि तागि पहिने जे होइ जे किदन कहै छै लाठी ग्राँस सभ भाला उठि जाइ किदन कहै छै सारी चीजके रे नाच अयलै है आल्हा ऊदल अयलै है ओ अयलै है तऽ आब अखुनका समयमे जे अछि से बहुत सुंदर से किदन कहै छै अहाँके मेंटेन भऽ रहल अछि अखन सभ नाच गानके इसभके किदन कहै छै बहुत सुंदर से किदन कहै छै व्यवस्था सेहो बढ़ियाँ बना दैयै सरकार